आमच्या केप्यां वाठारांत जायत्यो बऱ्यो सवलती आसात जावं बरी कॉलेज आसा बोरें हॉस्पिटल आसा बरें बरें रुम्स आसात रावपाक जावं खूंय कोणू भोंवोन येयलो जाल्यार थंयी रावपाक जायते रुम्स बी आसात केपें वाठारांत आमच्या कुशावती एक न्हंय आसा ते न्हंयेतून जायतो भायलो लोक येतात आनी नाका तें करतात मिन्स बाटल्यो जावं पेपर वो कागदां उडोवन आमची न्हंय पिड्ड्यार करतात हें तांकां तांकां करपाक आमी केपेंकारांनी दिवचें न्हू केपें सांबाळून दवरूंक जाय केपें जावं जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो न्होंयो आसात त्यो जावं सांबाळूंक जाय आमी आमचे कॅनल आसात कॅनलान कोणेय कितें उडोवचें न्हूय कॅनलांतलें कितेंय तरी आसा जाल्यार आमी निवळ करूंक जाय आनी आमचो केपेंचो वाठार बरें बाशेन दवरूंक जाय आमच्या केपें गांवांत सात देवळां आसात त्या देवळां कडेन दर वर्सा खंयच्याय म्हयन्यान उदक येता भायलो लोक थोंय न्हांवपाक येतात आनी आपले जीव जावं हें बरे बाशेन थोंय रावताय रावताय आनी कोणेंय आमचे सात देवळां कोडे बुरशेंपण करशें न्हू

भाड्याचे रूम बी आसात तांकां भायल्या लोकांक बोरे बाशेन आमचो केपेंचो लोक घेतात आनी रावोन ते पोतून आपल्या घारा वेतात आमचें केपें ल्हान खरें पूण बरें